गेमां बड़ी जरूरी नै साढ़ें बच्चें गी बड़ा इ'यां हौंसलां मिलदा ते हुदलखोर बच्चे होंदे ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि इक ते बमारी कोला बचदे ते दुऐ नंबर जेह्ड़ा शरीर अपना तंदरुस्त रौंह्दा ते केईं बच्चे जेह्ड़े स्वा खाने निं जाना पौंदा हस्पताल निं जाना पौंदा ओह्दै कन्नै जेह्के गेम खेलदे रौंह्दे एह्दै कन्नै फुर्ती बी औंदी शरीर गी और अच्छी मतलव प्रेरणा मिलदी साढ़े बच्चें गी अच्छे सोच कन्नै चलदे और बिल्कुल तंदरुस्त रौंह्दे और गेम बड़ी जरूरी ऐ कि सरकार नै साढ़ै वास्तै जो गेमां चलाई दियां नै एह् बड़ी जरूरी ऐ एह्दै कन्नै साढ़े बच्चे जेह्ड़े अपनै स्कूल जंदे ओह्दै बाद नौकरियें दा बी बड़ा होंदा साढ़े बच्चे अच्छे अच्छे मैडल अवा दे बाक्सिंग खेला दे फुट्टबॉल खेला दे हाकी खेला दे और एह्दै कन्नै बड़ी प्रेरणा मिली दी साढ़े बच्चें गी और हुंदरहोर बड्डे बनदे एह्दै कन्नै गेम खेलनै कन्नै और सारें बच्चें अग्गैं जिन्ने बी हैन सारें अग्गैं गुजारश करने भाई तुस खुशियें कन्नै गेमां खेलो और डोगरें दा नांऽ रोशन करो और जिन्ने बी साढ़े जेह्ड़े सुना दे आलै दोआलै रौंह्दे नै घर अस उनैं बी इयै स्नेह् देआने के अपनै बच्चें गी गेमां खलाओ और गेमां इक बड़ी बॉड्डी अपनी सेह्त वास्तै बड़ी तंदरुस्त ऐ और सारें गी एह्दै कन्नै इक प्रेरणा मिलदी शैल मतलव ऐ तंदरुस्तियां रौंह्दियां शरीर बिच्च परसीन्ना क'ड्डना हर गेम खेढनी हर इक बच्चे नै केंईयें ऐबें कोला बी दूर जंदा बच्चा जे गेम खेल्लै बच्चा तां बाकी नौकरियें त इन्ने इन्ने मैडल अवा दे नै जां बाह्र खेल्ला दे नै जां अच्छी अच्छी प्रेरणा मिला दी ऐ बच्चें गी और मैडल लेई जित्तियै अवा दे ना साह्नू बड़ी खुशी होआ दी ऐ ते साढ़े डोगरें दे बच्चे इक प्रेरणा लेईयै अवा दे अच्छे मैडल लेईयै अवा दे और भारत दा नांऽ रोशन करा दे अपना हिन्दोस्तान दा नांऽ रोशन करा दे अस बड़े खुश ऐं एह्दै कन्नै चोगरी साढ़ी इक मात्तर भाशा और असें बोलनी चाही दी